मां फोटोग्राफी जे लाइ कोई प्रशिक्षण त न वरितो आहे कॾहिं बि पर मूंखे बचपन खां वठी करे हिन फोटोग्राफी में ॾाढो इंट्रस्ट हूंदो हुओ ऐं मूंखे काफ़ी पसंदि हूंदो आहे फ़ोटा कढणु मुंहिंजो हिकिड़ो कज़न हूंदो हुओ जेको दिल्ली में हूंदा उहो फोटो कढंदा हुन सां गॾु मां जाम कुझु सिखयोसि फोटो कीअं कढबा आहिनि हिकु दफ़ो क़ुतुब मीनार ते फोटो कढण वियुसि त हुन मूंखे चयईं तूं अॻियां बीह क़ुतुब मीनार केतिरो बि पुठियां हुजे उहो फोटो में पाणई अची वेंदो तुंहिंजो फोटो अचणु क्लीयर अचिणो आहे त हुतां खां मूंखे सिखणु मिलियो त वॾी वॾी हिस्टोरिकल जॻहिनि जो फोटो कीअं कढजंदो ऐं कीअं क्लिएरिटी अचणु खपे फोटो में बाक़ी देख अॼ जी तारीख़ में त ॾींहं ॾींहं जाम वधंदी थी वञे ट्रीफ आर्टिफिशल इनटेजेंसी बि अची वई आहे माण्हू चहिरा बदिली था करी सघनि उहो त मूंखे पसंदि कोन्हे पर अॼु जी तारीख़ में नेचुरल फोटोग्राफी जाम वधी वई आहे मूंखे बि अॼु ई तारीख़ में अञा पोइ कुझु न कुझु सिखण जी कोशिशि कंदो रहंदो आहियां मां त जेतिरो थी सघे मां बि ओतिरो पंहिंजे फोटनि खे वधीक में वधीक सुठो ऐं क्लीन ऐं बेटर करे सघां